आङो जि दायो जि दानो जोबोद मोजां मोनो आं जेब्ला दख'ना बिदन दादोंमोन अब्ला आङो मानि आङो फाननोसो दादोंमोन नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा सोरबा फसायगोन नामा सोरबा बायनो बायग्रा दं नामा साननानै आङो एडबादेसबादि बिदि मा होनो फेसबुक स्ट'रि दोन्दोंमोन आरो अब्ला आंनि लोगोफ्रा आंजों फ्रेन्ड थानाय मानसिफ्रा जोबोद फसायबाय ओमफ्राय आंनावहाय बिहरबाय सोंहरबाय बेसेबां दाम होन्नानैहाय ओमफ्राय आङो दख'ना बिदनखौ गांसेयाव एक हाजार फान्दों खालारा अरेन्ज खालारमोन ओमफ्राय सिमफोल सादा बिदिमोन ओमफ्राय आङो जोबोद मोजाङैनो फानजोबनो हादों दख'नायाबो थोस्लाब लायाखैसो मानसिफोरनो माखासे मानसिफोर नांबावगौखौ आं हरनोसो हायाखै मानि दख'ना थोयासै नालाय दख'नायाबो बारा बुरजा नङामोन आदखान बिदिल'मोन ओमफ्राय बे दख'नाखौहाय आङो बिदिनो साटखान बिदि फान्नानै आं गाननो थाखाय गांसे दोनना लादों आरो ओमफ्राय बिदिनो माखा मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोन्दों आंनि दानायखौ लांफैदों मानसिफ्राबो बायदों ओमफ्राय बिदिनो गान्दों समायदोंबो ओमफ्राय बिदिनो आं न'आव बायदिसिना बिदिनो आखायनि हेबनाय दानायफोरखौ मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय आं मोनसे बेकबो बानायदोंमोन आरो प्लास्टिक रायदों बेकनि प्लास्टिकनि हेबनानैहाय ओमफ्राय बेखौ मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोन्दों ओमफ्राय आङो एसे एनै जा आं हायो जा आं रोङो बेखौ आं लोगोफोरनोबो हेबनानै होदों ओमफ्राय बिदिनो गोबां मानसिफ्राबो बिदोंमोन ओमफ्राय आं माखासे हानायखिनिखौ आं हेबना हरबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो आं फेसबुकआव स्ट'रि दोन्दों हेबनानै ओमफ्राय वाट्सएपावबो आङो बिदिनो स्टेटास दोन्दों ओमफ्राय मानसिफ्रा जोबोद नायदों मोजां मोजां होननानै आंनो लाइक हरदों कमेन्ट हरदों ओमफ्राय आङो बिदिनो फेसबुकआवबो आपलड होदों ओमफ्राय बिदिनो बयबो मानसिफ्रा नायदों मोजां मोन्दों ओमफ्राय आङो बिदिनो उनाव आरोबाव दाबो दानो आङो नाजादों ओमफ्राय बिदिनो दाबाय थानानै आङो एडबादेस होलांबाय थादों जाहाथे मानसिफ्रा आंनि दानाय लुनायखौ नुनानै सोलोंनाय बादि ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्राबो आंनि दानाय लुनाय दानायखौ फसायनानै बायनाय बादि आङो बिदिनो फेसबुकआव आपलड खालामदों सट'रि दोन्दों ओमफ्राय वाट्साबावबो आङो स्तेटास दोन्दों ओमफ्राय बिदिनो दानायावथ' जोबोद खस्थ' खुन्दुं थुननाय ओमफ्राय बिदिनो मायदि होनाय मुस्रा सानाय ओमफ्राय सोंनाय ओमफ्राय सोंनानै नो खननाय खाफथोंनाय खाथोंनाय होनो ना फास दानो माबानायखौथ' खानायखौथ' ओमफ्राय बिदिनो दानो थाखाय खुन्दुं मुस्रा सानाय दानो दानो थाखाय खुन्दुं थुननाय मायदि होनाय जोबोद खस्थ' जायो ओमफ्राय बिदिनो खुन्दुं मुस्रा साखांबा माखांबा दाबाय आरो दानाय समावबो जुमुदै फुननानैसो दानांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दानानैहाय जों गोबां नांगौ नखराव सोलिनो नो थाखाय जोङो गोबां सहाय मदद मोनो बिदिनो जोङो दानानै फेसबुकफ्राव आपलड खालामबा जोङो गोबां कास्ट'मार मोननो हायो बिदिनो दानांगौ लुनांगौ आरो जोंनि जाहाथे जोंनि उन जोलैनिफ्राबो जोंनि गथ' गथायफ्राबो रोंनायबादि